शिक्षक आशिल्यान म्हाका भुरग्यां मदीं रावप आनी भुरग्यां मदीं संवाद सादप हेतून खूब खोशी मेळटा भुरगें जेन्ना हांसतात वाकुळटात आनी भुरग्यां बरोबर खेळटात त्या टायमाचेर तीं जी तें ऍक्सप्रेशन हावभाव आमकां दिता जो फीडबॅक आमकां दिता तेतूंतल्यान म्हाका खूब खोशी जाता तशेंच म्हाका घुमट वाजोवप हे खूब आवडटा घुमट वाजयताना म्हाका खूब उमेद येता खूब खोस जाता तशेंच म्युजीक ह्या संगीत ह्या हेजो आवड आशिल्यान त्या रिलेटेड तेका तेजे जोडपालवान जे कितें आसा गायन करप भजन म्हणप आरत म्हणप हे सगळें करतना म्हाका खूब खोशी जाता तशेंत जेन्ना हांव म्हज्या भुरग्यांबरोबर खेळटा तेज्या बरोबर वाकूळटात तेन्ना त्या हेतूंतल्यान खूब खोशी जाता हांव खूश उरता किंवां तीं क्रिया म्हाका खुशाल करता